नखर धोरोमारि धोरोमारि होनबा जेनबा जों धोरोमारिनि नखर नखर जेनबा जाहैयो जेनबा जेरकम धोरोमारिनि बागै बा जेनबा दावसा फारौनि दं जेनबा ब्रह्मनि दं जेनेबा रक्त बेफोरबायदि माने रोखोमनि धोरोम दं आरो जेनबा धोरोमारि होनबा जेनेबा बैसागु बेफोरबायदि बेफोरबो गोग्लैहैबाय आरो जेनेबा बैसागु फोरबो जेनेबा जों मोसायो रंजायो बैसागुफोराव जेनेबा बिदिन धोरोमनि बागै जेनबा अनेक धोरोमनि दङ जों जि आरो जि रकम नखराव जेनबा दावसा फारौफा नालाय जेनेबा माने रक्तखा नालाय जेनबा जों बेफोरखौनो जेनेबा खुलुमनाय सिबिनाय जायो आरो जोंना

दिहुननाय सोमजिनाय गाहाम आरो हामलायनायखौ मिथियो आरो बेफोरनो बे रकम बेनो आरो बेफोरखौनो जों फालिनाय जायो आरो